जों गोदो रुवाथि दाहोना लायो बिसोरजोंनो हालेवो माइ गायो खोथिया फुयो बेयाव खामला हाजिरा रावबो गैयामोन आरो सम सम मोनसे गावजों गाव अनज्लायनानै सोरबा बदल थांनानै खायफा लायहैयो सोरबाबाया सोलाबनायफ्रा सोरबा सोलाबियाथ' थाबायानो न'खराव बेबायदिमोन आरो आरो बिदिनो माइ हानायफोराबो गाथा जालायलायो न'खरथाम न'खरब्रैजों बा न'खरबाजों ओरैनो ज' ज' बेनाव साननै बा सानथाम बेबायदि हालाय लायोमोन आरो बिनिफ्राय रोगानाय दुब्लियाव बिदिनो सानथाम गाहाम थानोसै साननै गाहाम थानोसै बिदिनो ज' ज' जाजाय थांलायनानै बजाखौ रोगानोसै खल दुमोमोनलै बेरा फाथिसिनानि बेयाव जमा दोनफैनोसै सम मोनबा मोनबा मारा होनोसै आरो बिनिफ्राय अखा नायब्रुंबाथाय खारदोलाय दुब्लियाव खासि लायै लायै ओंखाम थफ्ला लांनोसै समा जाबा दुब्लियावनो जानोसै ओरैनो माने सानसेयानो जायो सान हाबबासो फैनाय जायो गोदो ट्रेक्ट'रनि फारसेथ' जेबो बेब'स्थायानो गैया बे मोसौ गारि मैसो गारियानोसै फाथो बजा रोगानाय बेफोरो बे मैसोफ्रानोसै दाननाय जेबो न'नि दाहोनाफोर न'खरनि मानसि बेफोर बायदिमोन आरो दासो ट्रेक्ट'र नङाबानो खामायनाया जाला माइ हानाय होन हानाय होन मारा होनाय होन बे नङाबानो जाला दानि मानसियालाय माथो मावो जेबो मावनायानो जाला ओरैनो माइना माइल' लाबोनोसै गुथिखौल' सिगां फारसे बांगालनो फाननोसै न'नि बायदि जेबोखौनो सफैनायानो जाला आरो मा मैगं थाइगङाथ' मावखायानोसै बिदिनो जानो आनथा आनथाल' गावबागाव एफा एफा एफा मावनोसै जानोसै बेखिनि गैयाबा बायगोन जागोन बेल'सो आरोथ' मा दं मानसि साफाबो मावला सोरबाबा जारला मावो सोरबाबा ओरैनो थायो आरो मावनायजों मावो जाय मावनायाथ' मावखायानोसै खालि बे बायना जानाय बेरायनाय बेल'सो दं हरला आरो मा बुंबावगोन दानि मानसिखौलाय ओजों थांलाय ओजों फैलाय जानोबा फैगोन जाखांबाथाय ब्ल'थ थांबाय बेखौ बुंबा गाज्रि मोनो बुङाबाबो जाया ओरै बोराय बुरैयासो खस्थ' जानोसै बबाव मैगं मोनगोन बबाव मा मोनगोन जानाय समावलाय नागिरगोन ना बेदर मावनाय फारसे गैला ना बेदरा मालाय बबेनिफ्राय फैखो बबाव मोनगोन बोराइ बुरैयालाय थाइसे थाइनै फैसा बबेनिफ्राय ओंखारगोन गोदोनिबादिबाथ' मावनायखौ लानो गाव दाउला गेसेरबानो खारखायो गोदोना मावनाया जेथियानोखि जानाय टाइम जायो अब्लासो फैगोन न'आव आलि खोनाय होन मा खोनाय होन बे बार'था साननि ओरै थांगोन एकथासोआव बेबो सान हाबागौमानि सफैया न'आव जेथियानोखि खामानिया जोबगोन थेथियासो न'आव सफैगोन दुब्लि बारियावथ' मेसिन थेसिनथ' गैया गोदोना जाबाय बै दैमानि दैयानोसै जाम्फै गावबागाव गावबागाव जाम्फै नै दा बैसाग मास फैबाथाय बेखौ रायो गावबागाव हा गोनां गोनांफ्रा ओंखारनोसै ज' ज' जाजाय ओंखारनोसै जालायनोसै दाना दैया फ्रबल खारबोबाय आरो जेबो टेनसन गैला दैनि थाखाय जायहानोखि जामफै जालायनो थाङा बे मानसिया दैबो मोना बेफोरबायदि खालामोमोन दानासो जामफै ना मा बेखौ खबरखौनो लाला दैयादि माजों फैगोन माजों हाबफैगोन गावनि दुब्लियाव बेखौ खबर लायो नामा दानि मानसियालाय जेबो खबरखौनो लाया अखाखौ नेयो अखायादि माब्ला हागोन बेखौथ' पात्ता गैया हाबासो मोनबाय हायाबाथ' गैला ओरै खेथि फारसे जाला बेखौनो खेथिया जायाखै होनना बुंनोसै